हॅलो हॅलो मॅडम मॅडम हांव कर्नाटकाच्यान उलयतां म्हाका कोणी तरी सांगलेले की तुमी ट्रेल ऑर्गनायज करता सो म्हाका मात्शी थोडी म्हायती जाय आशिल्ली फ्रुट्सा बाबतींत म्हाका अशी सिजनल फ्रोट्स म्हणजे अशीं रानवटी फळां जशी की चुन्ना काणां बोरां आं हय आनी म्हाका मात्शें चुन्नांचें मात्शें इनफोर्मेशन म्हाका कोणे सांगला की ती बरी आसता टेस्टान हय आमकां आतां गोंयान येयले जाल्यार टेस्ट करपाक मेळटले तें हय मॅडम थँक्यू इतलें इनफोमेशन दिल्या खातीर देव बरें